जय झूलेलाल टेक्नॉलोजी ऐं इंटरनेट जे इस्तेमालु खां सिंधी जा भाषा जो उपयोग जाम वधी वियो आहे अॼुकल्ह जा जेके यंगस्टर्स आहिनि उहे स्टैंडअप कॉमेडिस चुटकुला वग़ैरह रिकॉड करे सभु सोशल मिडिआ ते इंटरनेट ते विझी करे सिंधी भाषा खे जाम अॻियां था वधाइनि जेके असांजा लाॾा गाना आहिनि हुनखे नएं तरीक़े सां अॼुकल्ह जे पसंदि जे तरीक़े सां रिकॉड करे ठाहे करे इं इंटरनेट ते था विदन विझनि जेके थोरा एजेड माण्हू आहिनि माताऊं आहिनि भेनरूं आहिनि उहो कथाऊं भॼन रिकॉड करे सभु इंटरनेट ते था विझनि अॻियां जी पीढ़ीअ जे लाइ रिकॉड था रखनि हुननि खे अॻियां वधाइनि था असांजो जेको सिंधी खा रोटी आहे सिंधी खाद खाद्य खाधो आहे उहो जाम अॻियां थो वञे छो त दुनिया में हुन जी टेस्ट जेके असां फ़ेमस डिशूं आहे डिशिस आहिनि उहो दुनिया में जो फहिलायल स सभु विश्व जा माण्हू अची करे सिंधी रोटियूं था सिखनि खाइनि था हुनखे जाम मशहूरु था कनि ऐं एपरीशिएट था कनि त सिंधी भाषा इंटरनेट ऐं टेक्नॉलोजी जे इस्तेमालु खां जाम अॻियां थी वधे